हेलो हॅं कहु अहाँके पेन्टिंग अछि अहाँके जे पेन्टिंग अछि ओकर विषय की थिक कोन विषय पर पेन्टिंग देने छियै नेचर पर कि कोनो प्रकृति आधारित यऽ तऽ हमर गैलरीके जे छै ओहिमे किछु किछु ओहिमे हमर गैलरीमे जे रिएविएशन छै जे प्रदर्शनी छै ओहिमे तीन चारिटा श्रेणीमे बाँटल छै तऽ ओहिमे जे छै से छओ नम्बर गैलरी हमर प्रकृतये पर आधारित छै तऽ ओइमे अपने लगेबै कतेकके जगह लेबै कय टा पेन्टिंग लगेबै तऽ कतेक मैक्सिमम कतेक जगह हेतै कतेक जगह लेबै अहाँ लगभग दस फिटके अहाँ जगह लेबै अच्छा कय दिन राखबै अहाँ मानि लिअ कि हमर दस दिनका प्रदर्शनी रहतै तऽ दस दिनके तऽ ओहिमे अपने कय दिन पेन्टिंग राखबै ओहिमे दस दिन राखबै देखियौ तऽ हमरा ओहिठाम छै कि दस दिनका पेन्टिंगके लेल जे शुरुसँ अन्त तक राखथिन ओकर स्पेशल ऑफरो दै छी हमसभ तऽ ओहि तहत अहाँके दस दिनकामे कम से कम बीस हजार टका लागि जाएत जाहिमे दस दिन रहत आ इएह अगर दोसर किछुके रहिता तऽ श्रेणी वाइज ओकर नेचरके श्रेणी वाइज छै पेन्टिंगके श्रेणी वाइज छै जेकि ओकर सभकेँ रेट अलग अलग छै आ जगहके हिसाबसँ रेट छै तऽ अपनेकेँ एहिमे दस दिनका बीस हजार लगतै ठीक छै लेकिन देखियौ हमरो सभकेँ तऽ रेन्ट वगैरह दिअ पड़ै छै आ ओहो सभमे मेन्टेनेन्स लागै छै तऽ बहुत हेतै तऽ तहन हजार दू हजार कम दय देबै एतबा तऽ हम कय सकै छियै

ठीक छै ठीक छै बादमे गप कय लेब